जेह्की मेरी फेवरेट जगह् जाना ओह् ऐ लद्दाख ते लदाख दी गल्ल एह् ऐ कि अस गेदे लद्दाख पिछलै साल ते लद्दाख उत्थै असेंगी व्यू जेह्का ऐ हा ओह् इ'यां लग्गै दा जन्नत आई गेदे ऐसा व्यू असें कुतै नी दिक लब्भेआ लद्दाख दा व्यू जेह्का ऐ हा ओह् हा मनमोहक तुस आक्खी सकदे अ'ऊं अपनी फैमली लेइयै गेदा हा लद्दाख ते पूरी फैमली गी पसंद आया लद्दाख च पानी उत्थें नेचर उत्थे दी वाईबस ऐसी वाईबस नी आई सकदियां न कुदै बी लद्दाख च जाने गै टैम लगदा लद्दाख च हर इक रस्ते उप्पर असेंई चनौती लभदी हर इक रस्ते उप्पर असें गी नमीं चीज़ां लभदियां हर इक रस्ते उप्पर उसी मज़े औंदे उत्थै खाने पीने गी चीज़ां उत्थै रौह्ना उत्थें दे घर उत्थें दे बन्दे बड़े शैल गै बन्दे उत्थें उत्थें दे ऐ हे असें रस्ता रुस्ता जेह्का पुच्छना हा ते ओह् सारा पता चला दा हा असें गी उत्थें ते लद्दाख दी जेह्की दरद ऐ जेह्का लद्दाख जेह्का व्यू ऐ उसी मैच करना मुश्कल ऐ उद्धर दा व्यू बड़ा शैल ऐ ते अ'ऊं गड्डी लेइयै गेदा हा ते असें रस्ते च अड़चन बी आई ऐसी गल्ल नी ऐ टैर टूर पैंचर होऐ हे इक दो ते अवा जेह्का उद्धर दा मज़ा उत्थें जाने दा ओह् नी आंदा उद्धर दी ठंड साह् दी प्राब्लम जेह्की ऐ ओह् नी जंदे ऐ कि के थोह्ड़ा हाई उप्पर ऐ ते उत्थै थोह्ड़ी साह् दे बन्दे प्राब्लम होई जंदी ऐ ते अवा असें नी ऐ कुसै बी अस गे ते अस मज़े कन्नै गै ते मज़े कन्नै आए लद्दाख जेह्के उत्थें इक टूरिस्ट स्पाट ऐ ओह् बड़े बन्दे जंदे उत्थें लद्दाख इ'यां फेमस ऐ ओह् बाइक राइडिंग कि के बड़े बन्दे बाइक राइडिंग करियै जंदे उत्थें लद्दाख आं ते उत्थें जाइयै ब्लाग श्लाग बनांदे ते औंदे ते सारें कशा कैंठ जगह् मिकी लग्गी अपनी लद्दाख